کیا خبروں میں کوئی سماجی ثقافتی مسائل زیر بحث آتے ہیں وہ کون سے مسائل ہیں جو میڈیا میں مسلسل اجاگر ہوتے ہیں سماجی طور پر جو مسائل ہیں اور جو خبروں میں میڈیا میں اخباروں میں ہمیشہ ہی سیاستی جیسے کہ ترکھا پرتی جو چند لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر بحث کر کے ہندو مسلمان کو بھائی بھائی کو آپس میں لڑوا کر مسجد اور مدارس کے مسئلے میں بحث اور الیکشن کی وجہ سے بحث اور بجلی لائن کنیکشن وغیرہ یہ اس پر بحث وقت کے مسئلے پر بحث اور وغیرہ وغیرہ ایسے ہی الفاظ ہیں جس سے کہ میڈیا ہمیشہ ہی یا تو شام دھرم کے نام پر بحث یا ہمارا جو ہے وقت کا مسئلہ ہے یہ سبھی کا مسئلہ ہے یعنی کہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ سبھی مذہب کا مسئلہ ہے اس میں کوئی ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو سب ہمارے بھائی ہیں اور اس مسئلے پر بھی میڈیا بحث کرتی ہے اور اس سے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشنس ہی نہیں ہیں جس سے کہ وہ بحث کر کریں